ہم مڈل ایج ہم مڈل ایج کے آدمی اور پرانے آدمیوں میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے ہمارے ہمارے زمانے میں بر بچہ کمپیوٹر چلانا جانتا ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے پر پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا پرانے زمانے میں ہمارے پاپا ہمارا ایک فون جو ہمارے صرف خوابوں میں ہی ہوتا تھا ہمارے پاپا کے زمانے میں کہ ہاں کسی کسی آدمی کے پاس فون ہوتا ہے فون ہونا ہی ایک بہت بڑی بات تھی پہلے زمانے میں لوگ مزدوری کرتے محنت کرتے محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے پر آج کے زمانے میں لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے کھڑے ہو کے گھومتے تھے آج کے زمانے کی آج کی مڈل ایج کی جنریشن صرف پبجی میں اور کمپیوٹر میں گیمز میں لگی رہتی ہے پر پہلے کے زمانے کے لوگ فزیکل بہت ایکٹیویٹی کرتے تھے بہت گھومتے تھے گھومتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے باغ میں جاتے تھے پر آج کے بچوں کو کچھ نہیں پتہ کہ باغ کیا ہوتا ہے گھومنا کیا ہوتا ہے انہیں صرف پپجی پتا ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں ہمارے پاپا ہمارے پاپا ہمارے دادا کے زمانے میں ہمارا ہمیں وہ پورا کھیت پورا کھیت ہمارے دادا ہمارے پاپا کو سائیکل پہ گھماتے تھے پر آج کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں سائیکل تو دکھتی نہیں ہے ہر بچے کے پاس موٹر سائیکل ہے بائک ہے پہلے کے زمانے میں سائیکل ہوا کرتی تھی بگھیاں ہوا کرتی تھیں اور اب پہلے کے زمانے میں بیل گاڑی تھی ٹیمپو ہوا کرتے تھے جس پہ ہم بیٹھ کے پورے گاؤں کی سیر کرتے تھے پر اس زمانے میں ہر بچے کے پاس موبائل اپنا اپنا موبائل اپنا اپنا اپنا اپنی بائک بائکیں ہیں پہلے کے زمانے میں موبائل اور بائکیں تو ایک سپنا تھا جیسے ہمارے پاپا کے زمانے میں پر شکر ہے پر شکر ہے اس زمانے کے بچوں کو کم سے کم فزیکل ایکٹیویٹی کا مطلب اب سمجھ میں تو آ رہا ہے پہلے کے زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت تھی اس زمانے کے مقابلے